मध्य प्रदेश की कला और शिल्प से भारत की संस्कृति विविधता की संबंधी में एक विशेष योगदान दिया है मध्य प्रदेश में कई प्रकार की जनजातियाँ हैं प्रत्येक जनजाति का अपनी कला अपना एक शिल्प होता है अपनी एक नृत्य प्रणाली होती है अपने एक जीवन व्यापन करने का एक विशेष तरीक़ा होता है जोकि समय के साथ साथ विलुप्ति की कगार पर आ गया था लेकिन साशन द्वारा चलाए जा रही कई प्रकार की योजनाओं से आज वे हस्त शिल्प और कला एक उद्योग में परिवर्तित हो गई है तथा पुनः उसे संरक्षित करके जागृत करने का कार्य किया जा रहा है मध्य प्रदेश में कई प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं प्रत्येक जनजाति की अपनी एक कला है जिसकी एक अपनी एक विशेषता होती है तथा यह भारत की श्रमंधी भारत की जो पहचान है अनेकता में एकता उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्तम्भ बनकर सामने आई हैं तथा तरह तरह की संस्कृति तरह तरह की जनजातियाँ तरह तरह की कलाकृति मध्य प्रदेश और भारत की पहचान बन रही है और तथा इसका एक व्यापक उद्योग भी खड़ा हो रहा है प्रत्येक जनजाति की अपनी एक कलाकृति होती है चित्रकला होती है कपड़े पहनने का ढंग बर्तन बनाने का तरीक़ा अलग अलग होता है जोकि हमारी संस्कृति की विवधता को प्रदर्शित करता है और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है इसका जीता जागता उधारण हमारी जनजाति कलाकृतियों जनजाति शिल्प और जनजाति कला में देखने को मिलता है जैसे कि बंजारा जनजाति के के द्वारा बनाए जाने वाला कंगी शिल्प भील जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाला काष्ट और तीर धनुष शिल्प और बेगा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाला बाँस सशिल्प विश्व प्रसिद्ध है